जी हाँ मैं आपको अपने पसंदीदा इलाकों के बारे में बताना चाहूँगी तो जैसे कि पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद आते हैं मुझे अच्छा लगता है वहाँ जाना और घूमना समुद्री तट जो होते हैं मुझे वहाँ पर भी जाना बहुत पसंद है ऐतिहासिक जो जगह होती है स्थान होते हैं मुझे वो स्थान भी बहुत पसंद आते हैं और मैं हमेशा चाहती हूँ कि जब भी मैं कहीं घूमने जाऊँ तो मैं ऐसी किसी जगह पर जाऊँ तो मुझे पसंद है ऐसी किसी जगह पर जा कर हाइक करना मैं बहुत पसंद करती हूँ और जैसे कि घने जंगल हुए पहाड़ी जो इलाका होता है वहाँ पर सूर्यास्त के टाइम का जो सीन होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर उस माहौल को देखना आसपास पंछियों को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस तरह का जो व्यू रहता है वो मुझे काफी ज़्यादा मेरे मन को प्रसन्न करता है मैं बहुत खुश हो जाती हूँ ऐसी जगहों पर जा कर जहाँ पर बर्फीले पहाड़ हों जहाँ पर पहाड़ी इलाका हो आसपास और समुद्री तट भी मुझे बहुत पसंद हैं